मैं यदि अपने परिवार के साथ रसोई को साझा कर रही हूँ तो इसमें सबसे ज़्यादा साथ मेरी माता जी देती हैं क्योंकि उन्हें बहोत सारे ऐसे व्यंजन बनाने आते हैं जो कि मैं आज तक भी नहीं सीख पाई वो बहुत ही स्वादिष्ट और अलग अलग तरीके का व्यंजन बनाती हैं इसके अलावा जब कभी वो व्यंजन बनाती हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनके पास ही रहूँ ताकि मुझे अलग अलग स्वाद के लोगों के लिए और अलग अलग मिज़ाज के लोगों के लिए अलग अलग व्यंजन बनाने का तरीका पता चले इससे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला है और मैं आज कई सारी व्यंजन के तरीकों को सीख भी गई हूँ